दिक्खो जी अगर गाना गांदे मौके गल्ल कीती जा तां गाना गांदे मौके जिसलै अस डोगरी गाने गांदे अपने घर जां कुतै प्रोग्राम हुंदा कोई किश बी हुंदा उस्सलै केह् हुंदा के साढ़ा जेह्ड़ा मूंहा दा जेह्ड़ा रिएक्शन ऐ साढ़ा ओह् बड़ा बड़ा शैल हुंदा ते डोगरी गाने गांदे साढ़े इटयां जि'यां पंदरां अगस्त होई गेई जि'यां कोई अपने कोई घर साढ़े कोई किश प्रोग्राम होई गेआ किश ते उत्थै गाने गांदे ते जेह्ड़ा मेरा बॉडी दा रिएक्शन ऐ जेह्ड़ा साहढ़ा बॉड़ी दा रिएक्शन हुंदा जेह्ड़ा ते ओह् मतलब ठीक हुंदा उसलै खुश पर खुशी महसूस हुंदी एक्क असेंगी जिल्लै गाने गूने गाने होन तां यां कोई ढोल्की बजानी होवे उस्सलै इयां शैल महसूस हुंदा इक्क ते बाकी गाने गाने होन तां ओह्दे आस्तै केह् होंदा के अपना गला साफ रक्खना पौंदा पैहले नंबर इ'यां मतलब जे पानी जेह्ड़ा होंदा कोसा कोसा पानी पीने पौंदा ते बाकी जि'यां अपनियां स्पाइसी फूड होंदियां जेह्ड़ियां ओह् नेईं खाने पौंदियां ओह्दे उप्पर बाक गर्म पानी पीने पौंदा थोह्ड़ा इ'यां होंदा कि अपना गला गुले दा ध्यान रक्खना पौंदा गला खराब नीं होऐ बाकी गाना सगुआं ठीक अच्छी गल्ल होंदी गाना गूना गाना चाहिदा साढ़े ग्रांऽ च बी गांदे गाने बाकी ठीक ऐ कम्म वैसे गाने गूने दा ते गाने इ'यां हर जगह गाए जंदे जि'यां साढ़े पंदरां अगस्त होई गेई जि'यां साढ़े कश जागरन होई गए कोई जगराते होई गे ते उत्थै डोगरी गाने गाने गाए जंदे डोगरी गाने कन्नै केह् होंदा के इक्क लोग अगर कोई बंदा कोई सैड बी होई जा कोई दुखी बी होऐ ते जिसलै गाना गूना सुनदा जिसलै ते ओह् ओह्दा किश मूड जेहा बदली जंदा महाराज पता नी केह् चक्कर होंदा कोई गाने च कोई ऐसा किश बिच्च कोई हुंदा गै शुद्ध ऐ जे कोई पूरा मूड बदली जंदा शैल इ'यां बंदा खुश लग्गन लगी जंदा मूंहा दा जेहका रिएक्शन हुंदा ओह् शैल इ'यां मतलब हरेयाली आई जंदी मूंहा पर हैनी पता नीं केह् चक्कर होंदा किश गाने शैल चीज ऐ बैसे ऐ